राजस्थान में एक काँटा मछली खाने में ज़्यादा परचेस करते हैं और वोही ज़्यादातर लोग खाते हैं और जैसे बाकी जो मछलियां हैं वो साज सजावट के लिए रख के लिए रखते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनका प्रयोग भी मतलब काफी लोग अपने घरों में रखने के लिए करते हैं क्योंकि मछलियों को शुभ माना जाता है और मछ मछलियों को जैसे घर में अगर रखते हैं तो उसमें जो भी अपने जो बुरी चीज़ अपने ऊपर होती है वो मछलियाँ अपने ऊपर ले लेती है यह मछलियों का प्रयोग राजस्थान में इस प्रकार से ज़्यादा करते हैं और मैं मछलियों का मछलियाँ मैं खाती नहीं हूँ मैं प्योर वेज हूँ